इहाँके इहाँकरो बच्चा कोनसनी इस्कुलोमे पढ़ै छै मटिया रानीपत्रा पूर्णियाँ कटिहार डी एस कॉलेज रा आ डी एस कॉलेज गुलाब चाँद कॉलेज रामबाग देवाङ्गिओ इस्कुलमे पढ़ै छै हँ यहाँ ककरो बच्चासनि आरो उहाँ पढ़ै छै हरदा अथी रतारा रतारा पूर्णियाँ कॉलेजमे भी पढ़ै छै यहूँ पढ़ै छै सिंघियामे भी पढ़ै छै माटियोमे पढ़ै छै श्रीनगरमे पढ़ै छै